अ सनिया ना मा खालामदों अ माबासो सोंनो हरदोंमोनलै माथो नोंसोरनिथिं बिराद मोजां मोजां पिकनिख स्फ'ट दङ नो मा मा जायगा दङ दे अ जोङो लोगोफोर गोजा सान्दोंमोनलै अ मानासा माबायदि जागोनबा

मोजांलै होनबा बेयावनो थांनांसिगोन ओं ओमफ्राय जोङो समबारै सान्दोंमोन नों सोलाबगोनना सोलाबा अ नों थाङाबालाय बोरै जानांगौ लामाखौ जों सिनायाना मा सिन्था नोंलाय बेदरखौलाय लाजोबगोन सबखौबो

लांखागोन सिख्लाफोरनोलाय बेखौ नांखागौ दे होनबा माबा मा होनो थांबाथाय खबर हरगोन नोंनो थांबाथाय ओं खबर हरफिनगोन दे दे होनबालाय मोजांथ' नोंनालाय ओं दे होनबालाय दोनबाय दे औ दे